आबादारिफोरा गावनि जिउखौ फोजाबना लानायनि माखासे जाहोनफोरानो जाबाय बोथोराव मावनानै मोननाय गौ आबादफोरखौ बोथोराव मावनानै मोनसेयावबो बायदि मैया मिथिंगायारि जेंनाया बिसिनि आबाद मावनायखौ खहा खालामा जायनि जाहोनाव बिथांमोना गोबां खस्थ सैनो गोनां जायो जोंनि ओन्सोलाव दाबो साइनटिफिक फेसिलिति गोयैलाय गासिबो बेसादफोरानो मिथिंगायारि नस्थ' जों गोबां खहा जालाङो जाय आबादारिफोरनि जिउ फोजोबना लानायनि माखासे गाहाय जाहोन जाना फैयो आरो बाजाराव फाननो थाखाय बेसेन फोराबो अबेबा टाइमाव खम जायो जायखौ जोंनि सरकारा बैफोर गोयै आबादारिनि थाखाय जेबो सुबिदाखौनो होनो हायाखै जुदि ब्रैजि कि जि माइनि दामा द' जौ गाहामल' जायोब्ला बिनि सानसे हरसे सानदुं अखा खस्थ' खालामनानै हाबा मावनाया फोथाराव बे ओरैनो दैआव थांगारो बिखानि थैखौ दै खालामनानै मावनाय आबादनि फिथाइखौ बयबो मोजाङैनो मोननो हासथायो नाथाय मोनफुंनो हायैआव सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो बेबादि जानायखौ होबथानो थाखाय जों माखासे हाबाफोरखौ आखाय आव लानो नांगोन सोरखारा आबादारि फोरनि थाखाय माखासे हाबा मावनो नांगोन जाय हाबायाव आबादारि फोरनो थाखाय गोबां बिहोमा होनाय जागोन